आने जाने के साधन के विषय में तो हम यही कहेंगे कि पहले हम लोग स्वयं पैदल जाते थे और बहुत जाने में मतलब समझ लीजिए कि दो कोस तीन कोस चार कोस जाने में सुबह से शाम हो जाती थी जाने और आने में तो काम हुआ हुआ नहीं तो फिर वापस आना पड़ता था अभी तो साइकिल से पहले जाते थे आदमी लोग और इक्का से जाते थे बैलगाड़ी से जाते थे तो कहीं भी जाने के लिए बहुत वक्त लगता था अभी तो ऑटो हो गया है बस हो गई हैं सरकारी बस हो गई हैं ट्रेन है प्लेन है जिसको जैसा साधन चाहिए मतलब जो हमारे सुलभ है हम वैसे साधन से कहीं भी एक घंटे में आधे घंटे में पहुँच जाते हैं और अपना कार्य करके हम एक घंटे आधे घंटे में वापस भी आ जाते हैं तो हमें तो साधन के वजह से बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिली है हम कोई भी काम जो हमारा एक महीने में होता था दो दिन में होता था उस काम को हम दो घंटे चार घंटे में कर पाते हैं उसकी वजह साधन है तो हमारे जीवन के लिए अब जो पुरुष साइकिल से बनारस जाते थे अब वो दो पहिया से जाते हैं अब दो पहिया से जाते हैं तो उनको भी अच्छा हो गया है कि वो भी एक घंटा में अपने काम पर पहुँच जाते हैं नहीं तो आधी रात को काम के लिए निकल जाते थे अब उनको जो भी गाड़ी मिल गई तो उससे टक टक टक टक टक टक टक टक बनारस तक चले जाते थे तो उनको भी लेट हो जाता था काम नहीं पाते थे वापस चले आते थे समय का अभाव ऐसा हो जाता था कि फिर भी अब एक घंटे में पहुँच गए या अपना साधन हो दो पहिया हो टो टो है अब वो भी इलेक्ट्रिक से चल रही है उसमें तेल भी नहीं लगता है वो भी समय से आ रही है जा रही है पेट्रोल डीजल का भी आटो है वो भी आ रही है जा रही है बस भी आ रही हैं जा रही हैं साधन तो हमारे यहाँ इतना अच्छा हो गया है अब कि साधन के वजह से हर इंसान का जीवन जो है बहुत सुलभ हो गया है जिस इंसान को कहीं जाने के लिए एक घंटा सोचना पड़ता था कि हम यहाँ कैसे जाए कब जाए कैसे आएँ अब हमारे ऐसा इस देश में हो गया है कि अब वो कहीं भी जा सकता है कहीं से भी आ सकता है उसको चिंता नहीं है कि हमारा दो दिन चार दिन लगेगा घंटे दो घंटे में भी हो चला जा रहा है चल आ रहा है अच्छी बात है साधन से न हमारे जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है हम अपना हर कार्य समय से पहले कर सकते हैं और उसके लिए हमको उससे फायदा भी होता है